हमर सभसँ प्रिये मेमोरी क्रिकेट हय आओर हम पहिले भी बहुत जादा क्रिकेट खेलै रहलियै रहलियै आओर जब बचपनसँ ही हम बहुत जादा क्रिकेट खेललियै क्रिकेट खेलैमे बहुत जादा आनन्द मिलै छै आओर क्रिकेट बहुत ही अच्छा चीज हय जो हमनीके शरीरके बिकास के लिये आवश्यक हय अइसे कि हमनी क्रिकेटके बहुत ज्यादा स्तरपर क्रिकेट खेललो जाइ छै जइसे डिस्टिक स्तर पर जिला स्तरपर होइ छै राज्य स्तरपर होइ छै आओर देश आओर राष्ट्रीय स्तरपर होइ छै अन्तराष्ट्रिय स्तरपर होइ छै तऽ सभी तरहके खेलाड़ी सभ जगह क्रिकेट खेलै छै जैसे अन्तराष्ट्रीय स्तरपर क्रिकेट खेलैवला सभ खेलाड़ी सभ बहुत जादा फेमस होइ छै जैसे विराट कोहली हय तऽ उ बहुत जादा हय आओर अपना हिसाबसँ बहुत जादा करै छै तऽ हमलोग भी अच्छासँ क्रिकेट खेलबै तऽ हमनीके शरीरके विकास होतै होतै आओर हमनीके लेल क्रिकेट काफी अच्छा रहै छै बिना हमनीके खेलकूदके हमनी शरीरके विकास नहि होइ छै हमनीके बचपनसँ ही खेलकूदमे रूचि रखै के रहतै आओर हमनीके अच्छासँ सभकुछ खेलैके होतै तऽ जकरा वजहसंँ हमनीके शरीरके विकास होतै आओर ई सभ काफी अच्छा चीज हय हमनी सभके लेल